आतां एक बायल आसा न्ही ती खंय नोकरेक वता जाल्यार ती घरांतले सगळें काम करून मागीर तेची टायमार नोकरेक वचून सांजे येवन परत आशील्ली तशीं घरांतली कामां करची पडटात इतल्या वर्सानीं भारतीय समाजांत बायलांच्या भुमिकेंत बदल जाल्लो आसा हय खूब बदल जाल्लो आसा पयलीं घोव मरतकीर बायलेक सती दिवची पडटाली घोवांक उजो लायता तेन्ना बायलेक तेच्या अग्नीचेर बसचे पडटालें मागीर हळू हळू ती प्रथा बंद जाली मागीर घोव मरतकीर बायलांचें केंस काडपाक लागलें तेंकां धवी साडी न्हेसोवप तेंकां काकणां कानांतली जावं तिकळीं गळ्यांत कांयच घालपाक दिवप ना तशेंच तांकां एक रांदचे कुडीत बंद करून दवरप ही प्रथा चालू आशिल्ली हळू हळू ती प्रथाय बी बंद जाली आता घोव मरतकीर जशें सगळ्यालेच गळ्यांतलें मणी जावं काकणां तिकळीं काडनात जो कोण आपल्याक जाय तसो करता भारतांत बायलां सुरक्षीत ना खंय चेडवां आतां रातीन कामांक गेली जाल्यार तांचेर रेप जाता सामुहीक पद्दतीन रेप केलो वता चेडवां खंयच्याच पद्दतीन सुरक्षीत ना जावं बायलो बी खंयच्याच पद्दतीन सुरक्षीत ना तेंकां आतां पयलीच्या चेडवांक जावं बायलांक शिक्षणाची केन्नाय समान संदी मेळ्ळी नाशिल्ली बायलांक चेडवांक केन्नाय शिक्षण हे मेळ्ळेंच नाशिल्ले पयलीं फक्त घरांत बारां वर्सां जाली की तेंकां लग्न करताले तेंगे मागीर संवसार तेमी करपाचो जेवण खाण तें करपाचे मागीर तेंगे ल्हानपणांतच ती गुरवार जाताली तेंकां भुरगीं जातालीं रोखडोच तेंचो घोव मरतालो आनी मगीर सगळ्यांत ती दुख्खांतल्यान ती दुख्खांतच आसतालीं पूण आतां तशें ना आता भुरग्यांक चेडूं भुरग्यांक आनी चेडे भुरग्यांक समान तरेचें शिक्षण मेळटा आतां चेड्या परस चेडूं बी मोठीं मोठीं इंजिनियर जातकी पायलटां सारकीं रेल्वे चलयतात आतां समान संदी मेळन चेडवां चड मुखार पाविल्लीं आसात पूण तांचे सुरक्षीती बाबतींत हो खूब प्रश्न मोठो प्रस्न आसा आता चेडवां भुरग्यांक अजून पयलींच्याच भशेन तशींच आतांय बीन केन्नाय अजून तरी सुरक्षीत ना तें सुरक्षीत जावपा खातीर कितें तरी करपाक जाय